आंथ' दा थांनो मोनब्ला आमेरिकायाव थांगौ आमेरिका ओमफ्राय थाइलेण्ड ओमफ्राय ओरै मा होनो रासिया जापान बांग्लादेश अनेक कानत्रिफ्राव थांगौ आङो बरियाल' मोनगोन आं बेरायनो थांनो मोनबा दस्रा दस्रानि कानत्रिफोरनि जानाय लोंनाय सिस्टेमफ्रा दस्रा दस्रा जायोना बरिया मोनो आं बेरायनो फ्लाइटजों आराम कानत्रि थु कानत्रि नेचेरेलि गोबां मिथिंगानि माबाफोरखौ नुनो मोनगोन बिदिनो बबे जायगायाव मा दं दैमा दं ना मा दं बबेबा सागर दं बबेबा जानाय लोंनाया मा सिस्तेमनि गान्नाय जोमनायफ्रा माबायदि बरिया सिनारि सिनारि जायगा समायना समायना जायगा नुहैगोन आं बेनि थाखायनो थांगोन आङो जेब्ला थांनो मोनगोन अब्ला गोसोखौ गोजोन मोनलायगोन आरो थायलेण्डफ्रावथ' बरिया जागोन सिनारिफ्रा सुइजारलेण्डफ्राव थांनो मोनोब्ला गोसोखौ गोजोन मोनलायगोन आरो आराम थान्दा गुसुनो र' थांनो मोनब्ला मालाबा थांनागौ पासपर्ट ना माबा बानायनांगौनो माबा बानायनानै मावलांसै र' र' एसे फरायबावनि आं उनाव हाय बै माबामोनजों आलफ्रेदमोनजों कन्थेक लानानै मावलांनोसै आमेरिकानावसो थांगौ आं आमेरिकानाव बरिया जागोन देनजार देभलाफ कानत्रि ना आमेरिकाया बरिया जागोन इंलिसनि थाव थाव होनायफोरखौ खोनासंनो सिनारिफ्रालाय बरिया जागोन गोसो जायो आं नोगोदनो इण्डियायावल' थाबाय थानानै मोजां मोना लां दस्रा कानत्रिफ्रावबो थांनो मोनब्ला मोजां जायो नुला बायोना गोदान गोदान मानसि नुगोन गोदान गोदान जायगा गोदान गोदान सिनारि गोदान गोदान जानाय लोंनाय गान्नाय जोमनाय बुहुथ फेसिलिटी सोमोनांथाव सोमोनांथाव जिब जुनार दावमा दावसा बेफोरखौ नायनो है मायखेल जेकसनफोरनि जायगाफोरखौ नायनो जन सेनामोनखौ नायनो बरिया बरिया दाब्लिउ दाब्लिउनि गेलेग्राफोर आरो थायलेण्डआव थांबाथ' आं बे त'निजा खौसो नायहैगौ त'निजा ओमफ्राय चायनायाव थांबा बे माबाखौ जेखि सान जेटलि बिसोरजों थांना हेन्दसेक लाहैनो मोनबा बरिया मोनगौ आं बिसोरखौ सेलफि लानानै ओरै थानानै नै आं चाइनायाव फैदों मिस्टार जेटलि खुंफु मास्टारजों होन्नानै फेसबुकफ्राव फस्ट होनानै बा दुनियानि मानसि बा गोमोलाय नुयो आंखौ बड'लेण्डनि मानसिफोरा नुनानै थांगोन र' मालाबा आरो बे माबायाव आमेरिकायाव थांबाथ' बरिया जन सेना मोनखौ लोगो हमनोबा मोनबा बरिया गोसोखौ गोजोन मोनगोन आं बरिया मोनगोन र' मालाबा रायलायनानै मोजां थांनोसै सासे मोजां लोगो लानानै फैसा बुथुमनानै थांनायसै मोजां जागोन बेरायनो मोजां मोनखायो आं ओरैनोबाबो गामिफ्रावबो बेरायखायो बिदिनो दाखलिसो सनितपुराव थांना फैलायबाय आं नै बाइकजोंनो नय घन्टा दस घन्टा सासे लोगोजों आंजों आं मावो सालायनाया थावा बिदिनो दुइ हाजार सोनि जादों दुइ हाजार ना चब्बिस स'नि जादों जों दाखालिबो सरलफारायाव थांलायबाय नै आमफ्राय गसाइगाव बेरायलायबाय आरो क'क्राझार बिदिनो माबा माबि जायगाफ्राव थांलाबायो र' एबारबो दाखलिबो नै रङियायाव सासे मानसि दोनलांना फैलायबाय आङो र' एबार दसरा कानत्रिफ्राव बेरायनो मोनब्लाथ' बरिया गोजोननाय मोनो गोसोखौ एबार ट्राय खालामनोसै बेरायनो मोनबा बरिया मोनगोन गोसोखौ गोजोन्नाय मोनगोन थैना थांनायनि सिगां खनसे बेरायनो मोनबा गोसोखौ खुसि मोलायगौमोनलै थांनांगोन र'